हम बात करब विशेष रूपसँ सुन्दर आओर अद्वितीय पर्वतके बारेमे जेकि उत्तराखण्डमे जे छै से अहाँके जे छै से खूब सुन्दर जे छै से पर्वतसब अइ बढ़िआँ बढ़िआँ पर्वतसब अइ जे छै से ओना एखन जे छै गेल तऽ नहि छी बहुत दिनसँ ओना इच्छा रखै छी कि आगाँ दिन अगर बढ़िआँ पइसा तइसा कमाउ तऽ हम जाइ जाइलए चाहब ओतऽ आओर जे छै से अपन परिवारोके लऽ लऽ कऽ जाएब आओर जे छै से उत्तराखण्डमे जे छै से अहाँके जे छै से ओतऽ केदारनाथ छथि जेकि ओतऽ हुनको दर्शन करैलए चाहब जेनाकि सुनै छिए बरसा अगर ज्यादा भऽ जाइ छै तऽ हुनकर तऽ जे छै से पट्टसब बन्द भऽ जाइ छै अहाँ हुनकर दर्शन नहि करि सकै छी आओर जे छै उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड बढ़िआँ राज्य अइ आओर बहुत विकसित दे बहुत विकसित राज्य अइ जइसे आइकाल्हि ओम्हर ओतऽ जे छै शिक्षोके एखन बढ़िआँ माहौल अइ ओतुका ओतऽ जे छै से अहाँ रहिकऽ बहुत किछु कऽ सकै छी जेनाकि बिजनेस भऽ गेल अपन बच्चाके जे छै से बढ़िआँ शिक्षा दऽ सकै छी ओतऽ रहिकऽ आओर जे छै से अपन आओर इएहसब बात हम कहैलए चाहब बस